कोन चीज खातिर अच्छा अस्पतालके लै कऽ देखियै हमरा जिलामे स्वस्थ संबन्धित बहुत बढ़िआँ व्यवस्था छै

आओर जाँच फाँच लै कऽ सेहो खुब बढ़िआँ व्यवस्था छै हरेक बिमारीके इलाज छै होइ छिके आ सबसे बड़ी बात ई छै कि हमरा जिलामे

अच्छा कहाँके डाक्टर लिखने रहथिन

ओ तऽ यहाँ

हमे तऽ देखियै हमे करबाएबी अपनेके सरकारीमे कऽथी लए रुपा खर्चा करबाएब दूसरा यहाँ सरकारीमे भी बेहतर इलाज होइ छै तऽ अपने हमर हूँ हँ तऽ ठीक ठीके छै अपने हमरा से मिलियै अइयै हमरा से मिलियै हमे अपनेके इलाज करबाए देब एकदम बहुत ही सस्ता इलाज होतै मतलब सरकारी अस्पतालमे फ़्रिएमे इलाज होतै आ बाहर से तनी मनि जे दवाइ लगतै खाली ओकरे रूपा लगत आरो कोनो बिशेष दिक्कत नहि होइ लए देबै आ जहाँ तक जे होतै ओ हम देख लेबै ऐसे हम तऽ जानै ने छियै सारा व्यवस्था कहाॅं कोन चीजके बढ़िआँ इलाज करै छै नहि करै छै अगर सरकारीमे नहियो बढ़िआँ इलाज होतै फेर जयबै प्राइबेटोमे हम जइबै तऽ ओहने डाक्टर कन जेबै जहाँ कम पैसा लगै जहाँ कम जाँच फाँच बढ़िआँ हो मतलब बढ़िआँ से जाँच फाँच लिखए ठीक ने ठीक ठीके छै तऽ दुनू गोटा साथे चलबै ओइ ला कोइ दिक्कत नै छै अपने अइयै ठीक नऽ ठीक